न्यूज पेपर वाचो कित्या कित्याक सगळें आसता हें खरें पूण सगळें आसून तेजो खरें बी कितें अर्थ आसा तो घेवपा जायो तो घेतलो कांय ना तें घेवन मागीर आपली फॅमिली म्हणजे आमी नात्रांक आनी कोणाक हा तें सांगचें पडटा सांगून तेंका पोटोन सांगूंक जाय तेंक बाबू तेंका पोटोन सांगलें तेंकां कळटलें नाल्यार कितें न्यूज पेपर पडटा कोण्णा रद्दी म्हणटा तें आद्या वडयतले काडून भायर किदें पूण तेजी बसून ती तो वाचलो न्हू तो काही तेपान तो परत परत वातून मेळूंक मेळटा तो घडी मारून बरें बरें आतां ना सामा सांबाळून दवरपाक सिस्टमेटीक तुका जाय जाल्या काडूंक मेळटा केन्ना केन्ना परत तुका तें विसर तें भुरगें जालें तेका दाखोवन मेळटा पयलीं ह्या बाबा अशें अशें आसा हें नी उदकान अशें आशिल्लें ते तुमी कित्या करिना अशें वापरां जें जाय चड हें आमी सामोंक शकता आनी हेजे भर आमी कांय न्हू कळना की तें न्यूजान कितें आहा तेंच म्हणून डेली वचो पडटा आनी तें नातरां जावं आमी कोण बी कळना काय तेंका सांगचें